धर्मिक प्रथाओं से संबंधित बहुत से गाने हैं जिसमे से कई गाने रामायण के गाने भी हैं और मुझे रामायण के ही गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और उसमें रामायण का पूरा वर्णन किया गाया है इसलिए मुझे वह गाने बहुत पसंद हैं